मारुती एट हंड्रेड सेलेरीयो ब्रॅझा स्विफ्ट डिझायर ऑल्टो झॅन सँट्रो क्रॅटा आय ट्वँटी वेर्ना इनोवा बॉलेरो थार स्कॉर्पियो झॅड ऍक्स आय आ रॉक्स बी ऍम डब्ल्यू ऍक्स वन ऑडी जॅग्वा फरारी लँबॉर्गिनी नेनो इंडिका टाटा टिऍगो सफारी ऍक्स यू वी फाय हंड्रेड ऍक्स यू वी सॅवॅन हंड्रेड ऍक्स यू वी थ्री हंड्रेड